हैलो अंजी नमस्ते जी में सुनेआ हा की तुसें भिड्डां खरीदनियां हियां आं आं उऐ थुआढ़ा नंबर दित्ता मिगी ते कोई सना दा हा की उनें खरीदनियां हियां तुसें किन्नी किन्नी अच्छा किन्नियां न अच्छा अच्छा कोई निं में दस्स हारियां लैनियां हियां दस्स हारियां हैन नी कोई दस्स भिड्डां लैनियां हियां कोई दस्स हैन थुआढ़े कोल हैन न आं तां गै में खरीदनियां हियां मेरे कोल निं हैन ते मेरा मन हा की लैने आं ते भी आं अच्छा भी नेईं भी नेईं बना दियां थुआढ़े कशा अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं पैसे दा कोई चक्कर निं ऐ तुस मिगी दस्स भिड्डां करी देई ओड़ेओ तुसें बच्चे बच्चे रक्खे दे भिड्डें दे आं बच्चे लैने न में बच्चे बी सोचे दा हा इक्क दंऊ लैने गी ते में आह्गा शामीं ते ते थोह्ड़ा दिक्खी लैगे ते दिक्खियै करगे ते भाव करियै ते देई ओड़ेओ तुस मिगी पैसे बी तैलूं कोई गल्ल निं अं'ऊ औनी आं अं'ऊ शामीं ते लेई जन्नी आं ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ